बिहारके संस्कृतिकमे ऐतिहासिक घटनाके सम्बन्धमे जे अहाँ पूछलियै हँ ई ऐतिहासिक घटनाके सम्बन्धमे हम अभी बतबै छी बिहारके ऐतिहासिक घटना हय की जे समय सरकार लालू प्रसाद जीके रहनि तऽ ओ समय बहुत सारा समस्या रहै बहुत सारा दिक्कत रहै की यहाँके संस्कृति बिहारके जे संस्कृतिक रहै जाहिमे हमर सबके युवा वर्ग जे छियै हमसब युवा वर्गके सारा सुख सुविधा उपलब्ध नहि हो पबै जैसे मानि लेले अभी खेलैके जे व्यवस्था हय ओइमे तऽ ओइमे युवा वर्गके अगर हम खेलैके तरफ रुचि लेके चलबै ओकरा चलते स्टेडियमके हम निर्माण जहाँ होतै वहीपर खेलके एक अच्छा व्यवस्था होतै वहाँपर एक ऐतिहासिक माहौल बनायल जेतै जैसे मानि लेली की हम अगर अच्छा प्लेयर यहाँसँ चुनलियै अच्छा प्लेयरके अगर निर्माण करलियै उ अगर जाके बिहारसँ अगर गोल्ड मैडल कहींसँ जीतके अगर लबै छिन तऽ वहाँपर एक बिहारके नाम रौशन होतै आओर बिहारमे एक ऐतिहासिक कदम बिहारके तरफसँ बढ़ते तऽ यहाँपर उस समय ई सारा चीजके दिक्कत रहै जे अभीके जे सरकारके जे दिशा चल रहलनि हय जाहिमे युवा पीढ़ीके तरफ जादा झुकाव हय जाहिमे सरकारके तरफसँ जे कदम उठायल गेलै हँ उ कदमके युवा बनाके उ कदमके युवा अपना तरफ आकर्षित करके उ जो हय से एक ऐतिहासिक घटनामे ओकरा परिवर्तित करैके चाहै छीन जैसे खेलके प्रति या आओर मान लेलियै तैराकीके प्रति या क्रिकेटके प्रति तऽ इहे सब एक ऐतिहासिक घटनाके रूपमे उभरिके अतय अब सबसँ बड़ा इतिहास ऐतिहासिक घटना बिहारके लेल रहतै की यहाँ जे सरकारके जे अच्छा कदम जकरा बिहारके जनता एक सराहनीय कदम मानै छथिन ओहिमे हय की दारू बन्द अगर सरकारके द्वारा अगर यहाँ कयल गेलै तऽ ई बिहारके लेल बिहारके संस्कृतिके लेल एक बहुत बड़ा कदम सरकारके द्वारा उठायल गेलै आओर ई ऐतिहासिक घटना क्रममे रहतै की पूरे भारत मे बिहारके एक स्थान होतै की बिहारमे दारू बन्दी सरकारके द्वारा क के युवा पीढ़ी के एक सही रास्ताके तरफ आरूढ़ कयल गेलै ई बिहारके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना हय